हलो जय झूलेलाल भैया

हिकु मिंट न त पुछंदा केर आहे छा वैष्नो आहियो असांखे ही ही भाॼियूं खाइण घुरिजनि अच्छा अच्छा हलो मांखे हलो हा भैया तव्हां वैष्नो आहियो जय झूलेलाल अच्छा तव्हां वैष्नो में छा छा खाइण पसंदि कंदा आहियो हा त वैष्नो में इलाही शयूं आहिनि जेकी मतलबु तव्हां मतलबु वैष्नो में इलाही शयूं आहिनि जेकी तव्हां खाई सघंदा आहियो जीअं दालियूं अन पनीर आहे और दूध आहे दूध सां रिलेटेड इलाही शयूं आहिनि सोयाबीन आहे वैष्नो में इहो इलाही कुझु आहे कि जेको तव्हां खाई सघंदा आहियो और तव्हांखे मतलबु नॉनवेज जे तरफ़ न उहो करिणो आहे छो कि वैष्नो में इलाही शयूं मिली वञनि थियूं कि तव्हांखे हुन तर्फ़ु उहो नाहे वैष्नो में इलाही शयूं आहिनि हा मां हा पनी हा उहो हा अॼुकल्ह ऑनलाइन सभु कुझु मिली थो वञे अहिड़ी कोई दिक़त नथी थिए मिलण में सभु सभु कुझु सामान मिली थो वञे पनीर आहे दालियूं आहिनि उहो त सभु मिलनि ई थियूं सोर्सिस हा हा हा हिन में हा हिन में इहो आहे कि तव्हां आरामु सां हुनखे एवेलेबल कराए सघो था ऑनलाइन अॼुकल्ह कोई दिक़त न थी थिए सभु कुझु मिली थो वञे हा हा ठीकु आहे भैया ठीकु